देखिऔ हमरासभकेँ तऽ बिजलीके बहुत काज पड़ै छै जेना कि मसल्ले पिसैके होलै आँटे आँटे पिसबैके होलै लाइन कटि गेलाके बाद प्रॉब्लम होइ छै दोसर नम्बर नहि रहलाके बाद खोजैले पड़ै छै जे आब कहाँ जइए कि करैले कोना दोसर सिलौठ आओर लोढ़ी खोजैले पड़ै छै तऽ अपना तऽ हइ नहि गरीब आदमी छिए कहाँसे अएतै एहिके चलितै थोड़ा हमरा आरके प्रॉब्लम छै बिजली बिलके तऽ मिक्सर मिक्सर भी नहि हइ कथी से पिसबै कोना कि करबै तऽ ओ ओहिके बाद से दोसर सिलौठ आर लोढ़ीपर जाइले पड़ै छै पिसबैके पड़ै छै या दोसर कोइ धुकधुकिआ अथीवलापर आँटा पिसबैले पड़ै छै तऽ तब बनै हइ हमे प्रॉब्लम होइ छै दिक्कत होइ छै बाल बच्चाके छोटा छोटा बच्चा छै तऽ इएहके लिए दिक्कत छै आँटा नहि पिसेबै तऽ कोना काज होतै मसल्ला नहि पिसबै तऽ कोना होतै इएह आर सबके प्रॉब्लम छै बिजलीके बिजलीके लिए दिक्कत हइ दिक्कत लाइन कटि जाइ हइ तऽ नहि होइ हइ तऽ कोना होतै ईसब प्रॉब्लम होइ हइ